आबैवला सालमे कि होतै कतना कतना बढ़तै सबकिछुके करै पड़तै सभके सम्हाले पड़तै सब कठिनाइ बढ़ि रहल छै खाद बीजपर एतेक खानापिना खाइ छै आदमीके स्वास्थ्य ठीक नहि रहै छै आओर आबैवला समयमे कि होतै नहि होतै पहिले आदमी सभके स्वास्थ्य ठीक रहै रहै कि पहिले नॉर्मल खाना खाइ रहै ई लैके पहिले स्वास्थ्य ठीक रहै आब तऽ सबकिछुके ठीक कोना होतै आओर सबकिछु तऽ वएह खाद बीज परके खाइ छै तऽ सभकेँ कहिओ बी पी हाइ प्रेशर कमजोरी चक्कर ब्लड प्रेशर हाइ सब रहै छै भए जाए छै आजकलके खानापिनामे बच्चासभ बिना मोबाइलके खाना नहि खाइ छै बिना मोबाइलके सुतै नहि छै ओहोसे कमजोरी महसूस होइ छै शरीरमे बच्चासभ ठीकसे नहि खाइ छै नहि खएतै तऽ कमजोरी महसूस हेबे ने करतै इएहसब बात छै आओर किछु नहि आओर कि हेतै आओर आबैवला सालमे आओर कि सब होइ छै गरीब गुरबा कतना चीज करतै गरीबसभ मरतै कि बचतै पता नहि जकरा हाथमे पइसा रहतै ओ खएतै जकरा हाथमे नहि रहतै ओ नहि खएतै